اپنے گھر كے آس پاس صفائی ركھنے كے لیے اور آس پاس كے علاقوں كو صاف ستھرا ركھنے كے لیے میں بہت سارے اقدامات كرتا ہوں جیسے كہ آس پاس كے علاقوں كو علاقے كے لوگوں كو یہ بتاتا ہوں كہ آپ لوگ كچرہ كوڑے دان میں ہی ڈالیں ادھر ادھر نہ پھینكیں ادھر ادھر پھینكنے سے اس سے آپ ہی كا نقصان ہے آپ ہی كے علاقے میں گندگی پھیلتی ہے اس طریقے سے اگر آپ كریں گے تو یہ آپ ہی كا نقصان ہے اور اس طریقے اور دوسرا اقدامات یہ ہے كہ كہ جیسے ہم لوگ ایک كمپین چلاتے ہیں اس میں یہ ہے كہ بتاتے ہیں لوگوں كو كہ آپ لوگ گھر كے اوپر سے كچرہ زمین پر یا روڈ پر نہ پھینكیں اس سے آنے جانے والوں كو بھی پرابلم ہوتی ہے اور دوسری اس کی پھر گندگی ہمارے ہی آس پاس كے علاقوں اور گھروں میں ہی آتی ہے تو اس طریقے سے ہم چھوٹے بچوں كو بھی بتاتے ہیں كہ صفائی ستھرائی صفائی ستھرائی كا خیال ركھیں صفائی ستھرائی ركھیں تاكہ آپ كے آس پاس جو ماحول ہے وہ اس سے آپ اچھے سے رہ سكیں اور صفائی ستھرائی آپ كے آس پاس رہے گی تو اس سے نہ بیماری ہوگی اور نہ ہی آپ بیمار ہوں گے آپ صفائی ستھرائی میں رہیں گے آپ صحت مند رہیں گے اس طریقے سے ہم لوگوں كو بتاتے ہیں كہ آپ صفائی ستھرائی كا بہت ہی زیادہ اہتمام كریں اور علاقے كے لوگ بھی ہمارا بہت زیادہ سپورٹ كرتے ہیں اور وہ بھی ساتھ دیتے ہیں اور اس چیز كا خیال ركھتے ہوئے وہ لوگ صفائی ستھرائی كے لیے ہمیشہ ہم اور علاقے كے لوگ دونوں لوگ مل كر اس معاملے میں بہت سارے اقدامات كرتے رہتے ہیں تاكہ لوگ صاف رہیں اور صحت مند رہیں اور جو بھی بیماریاں ہیں اس سے وہ لوگ بچے رہیں